हाँ हैलो मैं प्राची कोठारी बात कर रही हूँ मैंने अभी अभी आपके रेस्टोरेंट से एक खा थाली ऑर्डर की थी इस थाली में दो सब्जियाँ दाल राइस चपाती सेलेड और दही बड़े थे और गुलाब जामुन और मुझे ये थाली क्या रसीद चहिए मतलब वो मुझे इस आर्डर का बिल चाहिए क्योंकि मुझे बिल नहीं मिला है और मैंने आपके सपना संगीता रेस्टोरेंट से इसको आर्डर किया था तो मुझे उसकी रसीद नहीं मिली है तो मुझे अपना बिल और अपनी रसीद चाहिए ताकि मेरे पास इसका रिकॉर्ड रह सके कि मैंने आर्डर किया था आपके यहाँ से तो इसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया मुझे बता दीजिए कि मैं इसको कहाँ से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करूँ और ऐप में कहाँ जाना है और कैसे ये मुझे डाउनलोड करके मैं मोबाइल में ऐज़ अ पी डी एफ फॉर्म सेव हो जाएगी तो प्लीज मुझे एस एम एस आया था करें